ग्वालियर जो है संगीत शिक्षा का एक केंद्र है ग्वालियर में सरोदवादन नाना प्रकार के गायन दुनिया से लोगों को यहाँ पर सिखाया जाता है गायन क्या होता है यहाँ पर तानसेन का मकबरा है वहाँ मेला लगता है बाहर से लोग आते हैं कभी गायक सभी यहाँ आकर उपस्थित होते हैं ग्वालियर में मध्यप्रदेश में होली दिवाली दशहरा सभी त्योहार हिल मिल कर सभी धर्मों के लोग मनाते हैंं हम भी उसमें सम्मिलित होते हैं और यहाँ की सभ्यता है किसी भी प्रकार की यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की में एकता में कोई कमी नहीं है सारे धर्मों के लोग मिलकर ही त्योहार भी मनाते हैं और यहाँ पर जो है माता का पऊआ भी का मेला भरा जाता है मोती झील के पास इसे देखने के लिए हजारों लोग उपस्थित होते हैं